जी भैया आपको जल्दी आना है क्योंकि कैब के लिए हमें चलना है आप थोड़ा जल्दी करिएगा क्योंकि मेरा मित्र है वो बनारस है उसको भी लेना है रास्ते में वहीं औराईं जो पुल पड़ता है ना उससे मेरा एक दोस्त है उसको भी लेना है रमेश है रमेश को लेने के बाद हम लोग भदोही थोड़ा सा जाएंगे भदोही मेरे मौसी का लड़का रहता है उसको भी लेना है उसको लेने के बाद हम लोग वहीं बनारस कैंट के लिए चलेंगे उसके बाद हवाई अड्डे के लिए पहुँचना भी है भैया थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि जल्दी करेंगे तो हमें भी वहाँ पर लेट नहीं होगा ठीक है गाड़ी ले कर थोड़ा सुबह आइए क्योंकि आपको पूरी समस्या हम ने बताई है अभी क्योंकि अभी पुल पर जाएंगे रमेश को लेंगे रमेश को लेने के बाद भदोही जाएंगे भदोही मेरा राजू है उसको लेना है उसके बाद राजा तलाब जाना है कमलेश को जो बताएँ उसको भी लेना हैं उसके बाद हम लोग बनारस जाएंगे कैंट थोड़ा सा उन से मिलेंगे मेरे जीजा जी रहते हैं उनसे मिलेंगे उन से मिलने के बाद कैंट से तब हवाई अड्डे के लिए जाएंगे इसी लिए आप से कह रहें बहुत जल्दी करिए क्योंकि निकलेंगे तो अच्छा रहेगा फिर मेरा समय भी बचेगा तो कुछ वहाँ पर नाश्ता पानी हो जाएगा आपको भी खिला पिला देंगे ठीक है भाई थोड़ा जल्दी सुबह आप निकलिए आइए जल्दी से आइएगा बस क्योंकि जल्दी से आएंगे तो हम लोग जल्दी से वहाँ पहुचेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि उससे बात हुआ है अभी देख रहे हैं तो इससे बात हो रहा था तो कहा है भैया थोड़ी जल्दी आइएगा क्योंकि और कहीं जाना है थोड़ा जल्दी आएंगे तो चतलेश चलेंगे वहाँ पर हमलोग ठीक है ड्राइवर साहब थोड़ा जल्दी करिएगा क्योंकि कल हम लोग को सुबह बहोस सुबह ही निकलना हैं सुबह में निकलेंगे तभी हम पहुच पाएंगे जो हवाई अड्डा है वहीं थोड़ा आपको बताए अभी बनारस भी रुकना है हमें थोड़ा बहुत जल्दी करिएगा